بنائی اور سلائی ایسا ہنر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں سلائی کے کپڑے پہنے جاتے ہیں سل کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور ٹھنڈ کے موسم میں بنائی ایک ایسی چیج ہے سویٹر بن کر پہنے جاتے ہیں طرح طرح کی جرسیاں بن کر کے پہنی جاتی ہیں طرح طرح کے کوٹ طرح طرح کی پینٹ سلائی ایسی چیج ہے طرح طرح کی سلائیاں کی جاتی ہیں طرح طرح کے کوٹ بنائے جاتے ہیں ایک سے ایک ڈیزائن کے پینٹ بنائی جاتی ہیں سلائی ایک ایسی چیز ہے کہ آج کے وقت میں ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر کو ضرورت ہے طرح طرح کے پینٹ طرح طرح کے شرٹ سلائی سے ہی سلی جاتی ہیں اور طرح طرح کے ٹوپے یہ بنائی بھی ایک ایسی چیج ہے ایسا ہنر ہے پہلے کے بادشاہ بھی بنائیاں کر کر کے اپنے آپ میں کمایا کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسے بزنس کو بڑھاوا دینا چاہیے بنائی کو بڑھاوا دینا چاہیے بنائی ایک ایسی چیز سے چیز ہے آپ اس سے چادر بن سکتے ہیں دری بن سکتے ہیں اور درزی کے کام بھی ایسے ہیں سلائی کے کام بھی ایسے ہیں آپ کچھ بھی سی سکتے ہیں بغیر سلائی کے بغیر بنائی کے کوئی سا گھر ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو